आमचो भारत देश देडशीं वर्सां ब्रिटीश हुकुमती खाला आशिल्लो आमकां एकोणशे सत्तेचाळीस वर्सा स्वतंत्रताय मेळ्ळी पूण आयज आमी विचार करतना पळयतात जाल्यार खरेंच आमी स्वतंत्र जाले काय म्हाका अशें दिसना कित्याक जाय ते मुळावे प्रस्न आमचे अजुनूय सुटूंक ना अजुनूय आमची कितलींशीच खेडीं दारिद्र रेशे खाली आसात जाय त्या लोकांक अजून बरें शिक्षण मेळूंक ना बरे तरेच्यो सुदारणा थंय जावंक नात अशा वेळार आमकां खरेंच दिसता की आयज स्वतंत्रतायेची पंचात्तर वर्सां पूर्ण जाता आसतना सुद्दां आमी खऱ्या अर्थान विकसीत जावंक नात आयज म्हाका याद येता की एक आयक इतिहास जेन्ना आमी भारताचो पळयतात तेन्ना तेतूंत एक असो एक क्षण आसा की ज्या वेळार झाशीची राणी हांगां ब्रिटिशांच्या सैन्याक ज्या तरेन तोंड दिलें अशे तरेच्यो बऱ्यो स्वतंत्र चळवळीच्यो हो घेवपी बऱ्यो स्त्रियो किंवां बरी राणी आमचे कडेन आसताना सुद्दां आमी बरें तरेन ताचो बरो उपयोग करून घेवंक ना लाच लुचपत भ्रश्टाचार हाच्या सकयलुच आमी सतत वावुरल्यात खरें पळोवपाक गेल्यार म्हाका याद जाता तें बरें बरें नेते गोखले आरगकर लोकमान्य टिळक सावरकर आनी महात्मा गांधी जवाहरलाल न्हेहरू अशा लोकांनी बरे तरेन देशाक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो